गाम घरमे तऽ मानि लिअ स्वास्थ्य विभाग छै कएक टा विभाग छै मानि लिअ ओ कागजे पर चलि रहल छै जेना सुखपुरेमे दू दू टा हॉस्पिटलके पैसा जे छै से पेमेन्ट भए रहल छै ओहिमे पाँचटा कऽ स्टाफ शो भेल छै लेकिन एकटा एतऽ भाड़ा लए कऽ चलि रहल छै जाहिमे कि एक दू टा स्टाफ बैसितो छै मेन डॉक्टर जे छै ओ तऽ जे छै से हप्तामे कभी काल आबै छथिन आओर फेर जे छै से लगभग नहिये हँ ओतऽ मिलै की छै तऽ सर्दी बोखारके केओ केओ गेल तऽ ओकरा ककरो ककरो एगो कफ सिरप ककरो ककरो कोनो टेबलेट पेट खराबके इएह सब जे देलक लेकिन हमसब सुनै छियै जे ओहि नामपर बहुत पैसाके बिल बनै छै आओर पास होइ छै पानिके बोतल सब सेहो आबै छै ढ़ेरी आओर ओ सब बजारमे जाकऽ बिक जाइ छै बिहार सरकारके ई अपन गड़बड़ी छै केन्द्र सरकारसँ जब तक रहै मानि लिअ जुड़ल तब तक जे छै से बहुत काज होइतो रहै आओर आरएसएसवला आओर कि मानि लिअ बीजेपीवला सब बहुत एक्टिव रहै ई सब जे छै से ओहिपर पूरा सतर्क रहै तऽ ओहि दुआरे किछु काज होइत रहै लेकिन फेर जहियासँ अथी भेलै हँ तऽ ओहि दिनसँ जे छै से मानि लिअ लगभग जे छै से काम ई सब बाधिते चलि रहल छै तकर बाद मानि लिअ वन विभागके जहाँ तक बात छै वन विभागके बहुत पौधा लगायल छै हमरा सबके गाँवमे लेकिन गरीब आदमीके जलबैके लिअ व्यवस्था नहि छै ओहिके लिअ गरीब आदमीके जे केओ मरै छै तऽ ओ गेल वएह वन विभागके पाँचटा गाछ काटि लेलक जला लेलक आओर फेर दू चारिटा जे कम रहल लए कऽ भागि गेल चौकीदार वन विभागवला अबितो छै कहै लए तऽ कहै छै देखै छही एहन मारि पीट कए धए देबौ तऽ ओहो की करतै ओकरो लाचारी छै ओतऽ केओ किछु बाजि नहि सकै यऽ हँ कए बेर सुनै छियै हमसब जे गाममे बिजलीवला व्यवस्था हेतै गवर्मेंटके जलबैवला लेकिन ओ भए नहि रहल छै जेनाकि सुखपुरे सब गाममे लेबर क्लासके आदमी जे छै से लगभग जे छै से आठअना आदमी तऽ एहन छै जकरा कि अपन गाछ वृक्ष नहि छै आओर हिन्दू रीति रिवाजके मोताबिक ओकरा जे छै से जलेतै जलेतै तऽ सब जकरा मानिलिअ पैसा उपलब्ध छै ओ सब तऽ अपन पैसासँ खरीद लैत छै पाँच क्विंटल आओर जाए कऽ जलेलक आओर जकरा नहि छै उपलब्ध ओ गेल पाँच टा गाछ काटि लेलक आओर काटि कऽ आरामसँ जला लै छै तऽ मानिलिअ एहि तरहके बहुत जे छै से गड़बड़ी छै प्रशासने सब जे छै मानिलिअ गाम घरमे जकर पैरबी छै आओर कि जकरा लग टाका छै ओ जाकऽ देतै पदाधिकारीके तऽ तखने ओकर काज हेतै नहि तऽ गाम घरके लोकके देखैलऽ के तैयार छै ई सब सब हवेमे छै